सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने कला और शिल्प से जुड़े लोगों की मदद काफ़ी अच्छी तरीके से की है जो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते या कहीं किसी संस्था में प्रवेश नहीं ले पाते वो लोग अपने मोबाईल के जरिए मोबाईल के जरिए कई सारी यूट्यूब चैनल हैं जिनको जिनपे लोगीन करके कई सारे चैनल हैं जिन जिनको सबस्क्राइब करके वहाँ से जहाँ जहाँ उन लोग को दिक्कत दिक्कतें होती है वहाँ से अपना मदद लेते हैं इन चैनलों से काफ़ी मदद मिली है और कटिंग और स्टिचिंग स्टिचिंग चैनल हैं जहाँ पे हम भी कभी कभी अपना देखते रहते हैं सिलाई कढ़ाई इस में काफ़ी मदद मिलती है वो लोग काफ़ी सही तरीके से बताते हैं जो कि एक बार में ही समझ में आ जाता है और सोशल मीडिया बहुत लोगों को मदद कर रही है कोई कुछ भी बहुत आसानी तरीके से बना ले रहा है पहले जितना लड़कियों को दिक्कतें होती थी कहीं जाना पड़ता था कहीं कहीं ये एड्मिशन लेना पड़ता था या अलग से पैसे देने पड़ते थे वैसा कुछ नहीं है सिर्फ अपने नेट पैक के द्वारा वो लोग सिलाई कढ़ाई सीख ले रही हैं या कोई भी कला वगैरह बनाना सीख ले रही हैं इन चैनलों से काफ़ी मदद मिल रही है सोशल मीडिया से काफ़ी मदद मिल रही है और सोशल मीडिया से काफ़ी मदद मिल रही है